اردو زبان بہت اچھی زبان ہے یہ اردو زبان ہم لوگ اچھے سے بولتے ہیں

جلسے کرتے ہیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں تاکہ اردو زبان کو ابھی بھی قائم رکھا جا سکے قائم ہے اور بہت سارے بچے ہیں لوگ ہیں جو اردو زبان کو بھولتے جا رہے ہیں اسی لیے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تاکہ ہر کسی کو آج بھی پتہ چلے کہ اردو زبان کا کتنا مہتو ہے اسے اچھے سے جانیں اس کو بولیں بہت بڑے شاعر ہیں شاعر ہوتے ہیں جو اردو زبان میں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں شاعری کرتے ہیں اسی لیے اردو زبان بہت اچھی زبان ہے ہم لوگوں کو بھی اردو زبان پڑھنی چاہیے اس میں بولنی چاہیے اردو زبان ہمیں ہر کورس کرنی چاہیے اردو زبان میں جتنا کم کہا جتنا ہی یہ ہے اردو زبان بہت ہی اچھی زبان ہے اس کو ہر لوگ پڑھتے ہیں اس میں بولتے ہیں اردو زبان خاص کر کے مسلمانوں میں زیادہ یہ ہے کہ اردو زبان کو مانیتا دیا جاتا ہے اس کو پڑھتے ہیں اس میں بچپن سے ہی اس کو پڑھایا جاتا ہے اس میں کورس کرایا جاتا ہے اس میں بولا جاتا ہے اردو زبان میں ہندو بچپن سے ہی ہم لوگ کو ہم لوگ بھی اردو زبان پڑھے ہیں اب پر بھی بولتے ہیں اس میں لکھتے ہیں اردو زبان کے بارے میں جتنا زیادہ کہا جائے اتنی اچھی ہے اردو زبان بہت ہی اچھی زبان ہے